हाँ मैं ऐसे सुन्दर और अनुपम चढ़ाई वाले स्थान पर घूमने के लिए गई हूँ पहले सब से पहले तो वैष्णो देवी गए वैष्णो देवी की ऊचाई सात किलोमीटर की है इस ऊचाई को हम बहुत अच्छे से अपने पैर से तय कर सकते है इस ऊचाई को तय करने के लिए अनेक प्रकार के साधन भी है यहाँ जब हम इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए जाते है तो रास्ते में हमें धर्मशाला भी मिलती है पानी पीने के लिए पानी भी मिलता है और थकान तो महसूस ही नहीं होती क्योंकि हम घूमते फिरते जाते हैं जगह जगह दुकानें है दुकानों से हम अनेक प्रकार की चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं उसके बाद हम मंदिर जाते हैं मंदिर में जब दर्शन होते हैं तो हमें इस चीज़ का अनुभव ही नहीं होता कि हम थके हुए हैं वहाँ पर जब दर्शन करते हैं ऊपर से हम नीचे की ओर सारी चीज़ों को देखते हैं तो ये पता ही नहीं चलता कि हम इतनी ऊँचाई पर आ गए और हम इतने थके हुए हैं वहाँ से हम हर चीज़ का अनुभव कर सकते है कि हम कितनी ऊचाई पर चढ़े है उसके बाद हम नीचे जब आते हैं तो वापस होते हैं वहाँ पर भी हमें अनेक प्रकार की दुकानें मिलती हैं अनेक प्रकार के सामान ख़रीदने को मिलते हैं और हर चीज़ का नज़ारा बहुत अच्छे से मिलता है वहाँ लंगर भी होते हैं वहाँ खाना खाने को मिलता है उसके बाद मैं एक बार मैहर गई हूँ शारदा माता के मंदिर यहाँ पर तो हमें सीढ़ियाँ से ही चढ़ना पड़ता है और सीढ़ियों से चढ़ने में भी इतना सुकून मिलता है कि जो हमें बहुत सुकून देता है ये चढ़ाई भी लगभग पाँच किलोमीटर की है यहाँ तो पूरी सीढ़ी से ही चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ दूसरा कोई रास्ता नहीं है ये इस चीज़ को भी हम बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं जब जब जैसे जैसे चलते हैं तो थकान महसूस ही नहीं होती है जब दर्शन करते हैं तो दर्शन कर के जीवन धन्य हो जाता है और इतना अनुभव होता है कि हम तो कुछ भी नही चले इस चीज़ का तो लगता ही नहीं कि हम थके हुए हैं या हमें थकान हुई है हम इतने दूर से आए हैं यह तो अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता और हम जब नीचे दुकानों में आते है अनेक प्रकार के सामान मिलते खिलौने मिलते हैं खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं प्रसाद मिलता है और सारी चीज़ें हम ले सकते हैं